आहो इक दिन ना में अपने गै इक ड्राईंग पेंटिंग करा दी ही ते में इक ना इ'यां लेडी बनाई इक मतलब लेडी बनाई में इ'यां न्हेरे च ही ओह् ते ओह्दे इ'यां घूंघट लैत्ते दा हा उ'न्न इ'यां शैल में इ'यां पूरी ब्लैक ब्लैक च बनाई न्हेरे च इ'न्नी शैल ओह् पेंटिंग बनी ते उस्सी में बाच कोई उस्सी दिखदी रेही ते मीं ना इ'न्नी गै शैल लग्गी ते बाकी घरै आह्लें गी बी दस्सी में बाकी लोकें गी बी दस्सी में ते लोग बी दिक्खा दे हे कि इ'न्नी शैल पेंटिंग बनाई ते उस्सी ना में रक्खीड़ेआ इ'यां ते कुछ देर बाद में उस्सी दिखेआ ते मीं इ'यां लग्गे जि'यां असली च गै में कुछ पेंटिंग बनाई कि असली च कोई कुड़ी खड़ोती दी ओह् मेरे दमाग च उसलै ना इ'यां गै आई आ हा कि में इ'यां इ'यां करां ते इ'यां इ'यां बनी जाना एह् ते ओह् सच्चें इ'यां होएआ ते बाच में इ'यां सोच्चा दी ही कि में एह् मेरे दमाग च अपने आप गै आइया कि असली मेरे दमाग च ओल्ले असली ओह् बना दी ही तस्वीर कि एह् जनानी असली च इ'यां ऐ अऽ पूरे इ'यां घूंघट लैत्ते दा उ'न्न इ'यां करियै खड़ोती दी न्हेरे च पूरा उप्पर अऽ आसमान पूरा इ'यां ब्लैक तारे तारे निकले दे ते ओह् इ'यां उप्पर आसमान'ई दिक्खा दी ते इ'न्नी शैल लग्गी ओह् बाच में उस्सी दिखदी रेही ते उ'यै मीं चेत्ता आया कि ओह् मेरे दमाग च ही कि ओह् लेडी इ'यां ऐ ते तां में अपने दमाग कन्नै ओह् इ'यां बनाइड़ी ते मीं ओह् पेंटिंग बड़ी गै ज़्यादा शैल बी लग्गी ही कि इ'न्नी शैल पेंटिंग में बनाई ऐ तेऽ ओह्दा मीं मतलब बी बड़ा समझ आया कि एह् राती कोई लेडी ऐ जेह्ड़ी ओह् आसमान'ई दिक्खा दी ऐ क्योंकि तारे जेह्ड़े सप्तरिशी होंदे ना सप्तरिशी ओह् सारें'ई चाऽ होंदा कि अ'सेंई ओह् सप्तरिशी लब्भन ते ओह्दे कन्नै ना मीं एह् लग्गेआ कि अम्मऽ सप्तरिशी जेह्ड़े होंदे ना ओह् ज़्यादातर लोग दिखना पसंद करदे ते उ'यै दिक्खा दी ही ओह् बी ते उ'यै मेरे दमाग च अपने आप गै आई आ ते में ओह् पेंटिंग बनाई ऐ